हम राखी मिश्रा रुपौलीसँ बाजै छी हम अहाँके बड्ड दिनसँ फोन करै लऽ छलहुँ जे अगर अहाँसँ हम कोनो तरहक पेय पदार्थ मँगाबऽ चाहे छी तऽ ओ देर तक गरम नहि रहैए से किएक कोनो एहन उपाय सोचियौ जाहिसँ ओ देर तक गरम रहै गरम चीज जादा नीक लगै छै ताहि ल अ कऽ ओकर कोनो उपाय सोचियौ